ہیلو جی سر ٹور اینڈ ٹریول ایجنسی سر سر میرے کو جو ہے نہ ففٹین ڈیز کا اپنا ٹور پلان کرنا تھا تو بچوں کو تفریح کے لیے جانا تھا تو سر فیملی فیملی پیکج کے لیے جاننا چاہ رہی تھی میں کہ آپ کوئی فیملی پیکج بتا دیجیے نارتھ دہلی کے لیے چاہیے ہوگا ہمیں جیسے جی سر ہاں پندرہ دن کے لیے ہمیں چھٹی چاہیے اور بہت گاڑی جو ہے بہت آرام دائک والی چاہیے ہمیں کہ کسی طرح کی کوئی اس میں راستے میں پریشانی نہ ہو کیونکہ دیکھیے نہ بچوں کا ہاں جی جی جی میرا گھومنے کا جو ہاں جو گھومنے کا جو جگہیں ہیں وہ سن لیجیے آپ پھر میرے کو بتائیے گا اطمینان سے کہ اس میں کیا کنسیشن دے سکتے ہیں آپ میرے کو میرے کو آگرہ کا دیکھنا ہے آگرہ اور جے پور دیکھنا ہے اور اس میں جے پور میں جو ہے وہ ضروری ہے کہ عامر کا قلعہ ضرور دیکھنا ہے کیونکہ عامر کے قلعے میں ہمیں زیادہ وقت لگانا ہے اپنا کیونکہ بچوں کو کچھ اسکول کی طرف سے کام کرنے کے لیے جو پروجیکٹ ملے ہیں وہ وہاں پر ان کو اپنے کچھ فوٹو لینے ہیں اچھا پندرہ ہزار روپئے گاڑی کون سی دیں گے سہ ہوں پھر ہاں میرے کو آٹھ سیٹ والی چاہیے آٹھ بندے ہیں اچ بہتر بہتر ہے سر میں اچھا تو لیکن گاڑی جو ہے ایک دم فس کلاس ہونی چاہیے آرام دائک بھی ہونی چاہیے اور اے سی اے سی رہے گا نا اس میں جی لیکن دیکھیے گا سر دیکھیے جناب میں یہ چاہتی ہوں کہ جو بھی ہمارے ساتھ ڈرائیور جائے وہ ایسا ہو جو بآسانی بچوں کی بات کو سمجھ سکے کیونکہ کہ ہم باہر کے لوگ ہیں ہماری جو لینگویج کی پرابلم ہے وہ نہ ہوں ایک کوئی ہمیں پڑھا لکھا جو ہے تعلیم یافتہ آپ ڈرائیور دیجیے گا ہوں دیکھیے اب یہ میں اگر یہ چاہوں کہ آپ پیکج نہ دے کے مجھے جو ہے پر کلو میٹر کا کچھ حساب بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ دوس ہوں جی میں میں وہاں انتخاب کروں گی ٹھیک ہے آپ مجھے جی جی پندرہ روپئے تو کچھ میرے کو زیادہ لگ رہا ہے پندرہ روپئے تو میرے کو کچھ ایسا سننے میں ہے کہ جو کہا تھا کہ اس میں بارہ تیرہ کے روپئے کے بیچ میں کٹ ہو جائے تو ہوں ہاں دیکھیے گا تو کیونکہ بہت یہ سفرکا معاملہ ہے بچوں کے ساتھ تو ذرا تحفظ کا دھیان رکھنا ضروری ہے اور یہی چیز ہے کہ بچوں کے ساتھ جو ہے اطمینان اور تحفظ کا سفر ہو اور بہت اچھا جو ڈرائیور ہو وہ اچھی گاڑی چلانا جانتا ہو ٹھیک ہے تو آپ میرے کو ہوں جی بہتر ہے بہتر ہے شکریہ